ہمارے ملک میں جو اسپتال ہیں ان کی اگر میں کنڈیشن کی بات کروں گی تو کافی امپروو ہوئی ہیں اور کافی صاف ستھرے ہو گئے ہیں اچھے بن گئے ہیں فیسلٹیز زیادہ آ گئی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی مہنگے ہو گئے ہیں جیسے نارمل آپ بھی کوئی ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر کی جو پرسکیپشنز ہوتی ہیں ان کی فیس جو ہوتی ہیں کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ چیز جو ہے تھوڑی بری لگتی ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کے دوران پہ جیسے جب یہ مہاماری آئی تھی تو اس میں کافی پرابلمس ہوئی تھیں کیونکہ جگہ نہیں مل رہی تھی ڈاکٹرز مطلب دیکھ نہیں پا رہے تھے پھر جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی بہت زیادہ ہمیں دقتیں ہو رہی تھیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے روزمرہ کے یا پھر جو ہوتا ہے ہر ہسپتال کو جیسے ہوتا ہے ویکلی نہیں تو منتھلی کوئی کیمپ لگنا چاہیے جیسے مان لیجیے کہ بلڈ چیک اپ کا کیمپ ہو گیا آپ کے آئی چیک اپ کا کیمپ ہو گیا اور ایلڈرس مطلب جو سینئر سٹیزنس ہیں ان کے لیے کوئی ڈفرینٹ کیمپس ہو گئے اویئرنس ہو گئی اور جگہ کو بھی ایسے صاف ستھرے کرنے کا یہ فیومیگیشن اور یہ سب اسپتالوں کو کرنا چاہیے